गाँव में आस्पिटल की जरूरत पड़ती है यहाँ से हमको गाजीपुर जाने में लगता है करीब एक घंटा अपने साधन से जाने होता है गाँव में कोई बस या आटो या कुछ ये सब नहीं मिलते हैं नहीं चलता है यही ऐसे सुविधा मूलभूत दूर है यहाँ से गाँव में जैसे कि किसी को बीमार पड़ गया तो जाने पड़ता है गाँव में इसी पर यही सुविधा मिलता है कि आंगनबाड़ी वाली आसाबाई रहती हैं तो बच्चे लोग को टीका के लिए बल देती है कि भाई इस दिन इस तारीख को यहाँ पर गाँव का इनके यहाँ टीका लगेगा जा कर सब बच्चों के टीका लगवा लेते हैं और उसके सिवाय कि किसी के तबियत खराब होती है या कुछ होता है तो हम लोग के अपने गाड़ी से साधन करके जाने पड़ता है गाजीपुर बरस से यहाँ पर हस छोटा सा हस्पिटल कि जरूरत आ शिक्षा शिक्षा के लिए यहाँ कि प्राइमरी इस्कूल तक कि गाँव मेरे इस्कूल है किसी को आगे पढ़ने होता है तब बाहर दूर जाना होता है गाँव में प्राइबेट इस्कूल रहते हैं सरकारी जो ज़्यादा फीस के चलते ग्रामवासी अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहते हैं गरीब गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैंं जिनके पास पैसा होते हैं वही प्राइवेट इस्कूल में पढ़ाते हैं अगर यहाँ पर गाँव में अगर सरकारी इस्कूल इंटर केर तक रहता चाहे चाहे हाई इस्कूल तक तब गाँव के लड़के अब भी पढ़ते हैं आज भी गरीब के बच्चे भी पढ़ने जाते यहाँ पर यही सब सुविधा मूलभूत नहीं है साधन भी कुछ नहीं मिलता है यहाँ से जाने के लिए अगर दूर पढ़ने जाएंगे तो अपने साधन से जाना होता है इस्कूल यहाँ पर बहुत गाँव में सड़क नहीं रहता है सड़क अगर है त तो वही मिट्टी कि सड़क रहती है टूटी फूटी रहती है मरम्मत भी नहीं उसकी होता है कहीं पिच भी बन जाता है तो कई साल तक पिच उखड़कर उड़ जाता है तब पत तब भी सरकार ने ध्यान नहीं देती है पिच को उसको दुबारा मरम्मत कराए एकदम कहीं भी जाते हैं तो कोई कि साधन में जाने वला आते हैं नहीं हैं गड्ढे रहता है सड़क पर यही सब यही सब सुविधा रहते हैं यहाँ पर कोई भी सरकार चाहे तो यहाँ अच्छी से सड़क व्यवस्था दे यहाँ पर सड़क रहती है लेकिन ठेकेदारों द्वारा इसे बनाई जाती है कि जो एक ही बरसात में ओ उखड़ जाती है पानी में यह अच्छी कुआल्टी कि सड़क बनाते नहीं हैं यहाँ पर साधन भी नहीं मिलते हैं और हम लोग कैसे पढ़ाएंगे गरीब बच्चे के लिए इस्कूल सुविधा नहीं है हास्पिटल का सुविधा नहीं है सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम वो हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए इस्कूल कि व्यवस्था करे हर हर गाँव में इस्कूल व्यवस्था करे और छोटे हास्पिटल बनाए स्वास्थ्य केंद्र ताकि आदमी इमरजेंसी में कोई को जाना हो छोटा हॉस्पिटल में जाकर अपने दर दवाई करा ले नहीं तो यहाँ से बनारस गाजीपुर जाने में आदमी की तबियत खराब रहती है रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है मर जाते हैं ए इसीलिए तो यहाँ गाँव में रहता तो तुरंत उपजार मिलता यहाँ कहीं दूर जाने के नहीं होता त आदमी कि जान की रक्षा की जा सकती थी दूरी रहने का मारे आदमी जाते हैं गाजीपुर तो रास्ते मराजगंज पहुँचते पहुँचते ही तबियत खराब हो जाती है रास्ते में ही मर जाते हैं अगर गाँव में कोई अच्छी सी व्यवस्था रहता इ हास्पिटल के तो किसी को जाने नहीं होता वहाँ जाने नहीं होता गाजीपुर अपने ट्रीटमेंट गाँव में ही करा लेते सरकार कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि कि गाँव कस्बों में हास्पिटल बनाएँ ताकि और लोगों कि दूर जाने कि जरूरत न हो सरकार कि इस पर बहुत विशेष करके ध्यान देने कि जरूरत है